ہندوستان میں اردو بولنے والے طبقے خاص طور پر مسلمان اور کچھ دوسرے طبقات مختلف روایتی شکلوں اور طریقوں کو اپناتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں جیسے یونانی طب جو اسلامی طب کی بنیاد پر ہے ہندوستان میں خاص طور پر مقبول ہے اس میں قدرتی جڑی بوٹیوں معدنیات اور دیگر قدرتی اجزا کا استعمال کیا جاتا ہے حکیم ییانی یونانی طبیب اس طریقۂِ علاج کا ماہر ہوتے ہیں یونانی طب میں مختلف قسم کی دوائی مثلاً معجون سفوس حب اور شربت استعمال کی جاتی ہے جیسے آیورویدک آیورویدک کی طب بھی ایک اہم روایتی طریقہ ہے جسے اردو بولنے والے طبقے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں قدرتی جڑی بوٹیوں آئل اور دوسری قدرتی اجزا سے علاج کیا جاتا ہے ہیمو پیتھی میں بھی اردو بولنے والے طبقے میں مقبول ہے